हैलो

हा ॿुधायो तव्हां केरु अच्छा हा हा ॿुधायो छा कमु अथव हा हा सुञाणोसीं अच्छा पोइ तव्हांखे सुठे में खपेव की इअं ई अड़े कल्ह सुबुह ताईं त पोइ मुश्किल आहे ठीकु आहे मां ॾिसां थी कल्ह सुबुह ताईं पर थोरो सो अघु थोरो वधीक थी वेंदव हलेव हा तव्हांखे कहिड़ी डिज़ाइन में खपेव अच्छा और घेर वग़ैरह तव्हांखे कीअं खपेव

अच्छा त तव्हां मूंखे कोई डिजाइन कढी करे मोकिले छॾो अच्छा तव्हांखे जेके डिज़ाइन खपेव हुओ तव्हां मूंखे मोकिले छॾो त मां ॾिसां अच्छा हा हा हा थी वेंदव उहो तव्हांजो थी वञेव तयार पोइ मां ॿुधायव थो

हा तव्हां मूंखे वॉट्सअप ते मोकिले छॾो हा तव्हां कल्ह सुबुहजो कंहिं महिल ताईं खणणु ईंदव अच्छा कीअं में खपेव अच्छा और गलेजो डिज़ाइन अच्छा ठीकु आहे थी वेंदव हा ठीकु आहे तव्हांखे जेको खपेव तव्हां मूंखे वॉट्सअप में मोकिले छॾो हा हा हा ठीकु आहे हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे और स्कट कहिड़ी कलर ई खपेव हा ठीकु आहे कारो हा सुबुह काएं खनि खणणु ईंदव हा ठीकु आहे तव्हां ॾहें ताईं अचो हा मूंखे वॉट्सअप करे छॾो हा हा ठाही वेई आ